जोंथ' बिदिनो खामानि मावनानै जाग्रा मानसि जों बोरै थांनानै थानांगोन मागोन बेफोरखौ जों खस्त' खालामनानै माइ दै गायो बायदिसिना माबा माबि मावो बयबो दा बेफोरबादिनो माबायो आरोखि दा दा बयबो सोरबा सोरबा साख्रि दं मालाय साख्रि गोनांफ्रा साख्रिजों जाहोगासिनो दं हाल मावग्राफ्रा हालजों मावनानै जागासिनो दं गावबागाव गोसो जोंनि उदै सासेनि थाखाय थांनानैहाय बयबो बिदिनो मावो आरोखि मालाय हनै जाय गोरोङा गोरों सोरबा बिजनेस मावनोसै सोरबा बिदिनो मैगं थाइगं फाननोसै बिदिनो मावला मावलि बयबो एसे एनै थाखा फैसा हाबनायखौ नायगेरो दा बेफोरबायदि आरोखि जोंहाथ' दा बिदिनोसै जोंथ' बिदिनो मिस्ट्रि मावनानै जायो बा दुब्लियावबो आबाद मावो माइ दै गायो बिफां लाइफां खालामनानै आबाद खालामनानै जायो गायो बेफोरबायदि आरोखि जोंनि खामानिया बेनोसै